हमारे यहाँ जिसे रोजमर्रा में क्या है कि चावल और गेहूँ और दाल और सब्जी ये हमें डेली आवश्यकता पड़ता है और इसको ये क्या है कि ज़्यादा मात्रा में इसका डिमांड भी है और यहाँ प्रयागराज में यही ज़्यादा होता भी है बाकी तो सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे लेकिन थोड़ी बहुत होती है लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में है वो हमारा है चावल और गेहूँ अब जैसे गेहूँ को हमें क्या है कि बोने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम नॉवम्बर महीने में हम इसको बोते हैं नॉवम्बर में क्या है पहले खेत खेत में पानी भरते हैं पानी फिर उसको क्या है कि पंद्रह दिन लगता है सूखने में उसके बाद फिर उसे जो पलेवा जो बोलते हैं पलेवा करने के बाद फिर इसको जोतवाते हैं फिर जोतवाने के बाद एक बार उसमें क्या है कि गेहूँ गेहूँ में हम डी ए पी मिला के डालते हैं और डी ए पी डालने के बाद फिर उसको छीट के फिर उसको तो बार जुतवाते हैं उसके बाद सम्थिंग आपका पच्चीस दिन के बाद फिर से उसमें पहला पानी दिया जाता है और जोकि हल्का पानी दिया जाता है उसके बाद फिर हमारा गेहूँ थोड़ा थोड़ा जम जाता है और फिर उसके बाद चलता है फिर हमारा ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक गेहूँ हमारा तैयार हो जाता है जोकि थोड़ा बहुत ठंडी भी पड़ना चाहिए तभी गेहूँ का फसल अच्छा होता है और फिर अप्रैल महीने में क्या है कि हम इसको काटते हैं फिर काट के इसको खेत में इकठ्ठा करते हैं फिर उसका ठेसरिंग कराते हैं टेक्टर बुला के फिर जाके हमारा इसमें से भूसा निकलता है फिर गेहूँ भूसा क्या होता है कि भूसा को चारा के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है और जो गेहूँ होता है फिर वो गेहूँ को हम लोग लाते हैं फिर उसको पंखा लगा के फर्राटा उसको ओसाते हैं फिर एकदम क्लीन होता है फिर जाके उसको क्या कहते हैं मार्केट के लिए सेल किया जाता है उसके लिए आते हैं क्या कहते हैं गाँव में जो होते हैं लेने वाले वो आते हैं लेके फिर वो अपना थोक विक्रेता में जाके मंडियों में सेल करते हैं और जिसके पास ज़्यादा खेती है वो अपना डायरेक्ट मंडी में ले जाके सेल करता है और और घर में यूज करने के लिए फिर उसको गेहूँ से धोते हैं धोने के बाद सुखाते हैं सुखाने के बाद फिर चक्की में पिसवाते हैं तब जाके वो क्या कहते हैं आटा बनता है फिर आटा बनने के बाद तब खाने के उपयोग में लाया जाता है गेहूँ ये तो हुई खैर गेहूँ की बात गेहूँ ऐसे उगाया जाता है और ऐसे ही इसकी सेलिंग है और जोकि हमारे लिए गेहूँ बहुत महत्वपूर्ण है जोकि रोटी बनती है रोटी रोटी तो हर इंसान खाता है रोटी खाए बिना नहीं वो होता है कोई भी कुछ भी खा ले बिना एक दो दिन खा सकता है लेकिन रोटी हम डेली खाते हैं रोटी हमारा अन्य है और फिर आती है बात चावल की चावल को क्या है कि उसके लिए हम करते हैं जुलाई में जून लास्ट तक हम क्या कि धान लेते हैं धान को क्या कहते हैं कि एक दिन भिगो के रखते हैं शाम को उसके बाद वो भिगो के रखेंगे फिर खेत में क्या है कि खेत को दो तीन बार जुतवाने के बाद उसमें पानी भरते थो छोटी सी क्यारी बनाते हैं क्यारी बनाने के बाद

हम हमारा बेहन सम्थिंग तीस दिन में तैयार होता है थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद उखाड़ के फिर हम खेत में बरसात हो जाता है तो ठीक है नहीं तो फिर मशीन के थ्रु खेत में पानी भरते हैं पूरा पानी होने के बाद फिर खेत को जुतवाते हैं जिसको पलेवा बोलते हैं पलेवा करने के बाद उसको हम उसमें खेत में लगाते हैं इसको हम लोग गाँव कि भाषा में लैना बोलते हैं लैना लगाते हैं फिर लैना लगाने के बाद क्या है कि उसमें फिर जब पानी सूख जाता है तब यूरिया और सल्फर मिलाके डालते हैं जो खाद जिससे कि हमारा क्या है कि जो हमारा धान का पेड़ है वो क्या है कि ग्रोथ ज़्यादा करे इसलिए हम खाद डालते हैं जोकि आज कल खाद तो सारे केमिकल मिले होते हैं उतना मतलब अब देशी खाद का उपयोग नहीं हो पता है जिससे हमें कई बीमारियों बीमारियों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये मजबूरियाँ है अगर इंसान नहीं है तो पैदावार कम होगी और आबादी जितनी बाढ़ गई है उस हिसाब से उतना जमीन वमीन अब है नहीं अगर हम खाद का उपयोग ना करें जो केमिकल का तो उतना पैदा नहीं होगा जिससे हमारे क्या है स्थिति बहुत गंभीर होगी जोकि आगे भुखमरी की स्थिति बन सकती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं खाद का यूज करते हैं उतना अब देशी खाद अब हो भी नहीं पता पता है अपने पास पहले जमाने में क्या था कि देशी खाद का उपयोग ये सब खाद का आविष्कार ही नहीं हुआ था और अभी क्या है कि काफ़ी इन सब चीज़ों को हो गया तो फिर हमारा ये धान का चलता रहता है सिलसिला एक ये हमारा फिर जुलाई में इसको हम लगते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक इसको हम लोग क्या करते हैं कि काटते हैं अक्टूबर में काट के फिर इसको घर पे लाते हैं घर पे लाने के बाद इसको क्या है कि पीटना पड़ता है तो वो जो पीटते हैं तो उस क्या है उसमें से धान निकल जाता है धान निकालने के बाद फिर हम लोग भी पियरा निकलता है जो उसका पेड़ होता है उसी पियरा से क्या करते हैं कि उसको चारे में कटवा के फिर क्या कहते कि चारे में कटवाते हैं चारा क्या होता है उसका चारा जो जानवरों को काम में आ जाता है